हम भारतीय फ़िल्में और संगीतों के बारे में कई बातें सोचते हैं भारतीय फ़िल्में और संगीते ऐसी होनी चाहिये जिन्हें हम अपने परिवार वालों के संग देख सकें पर कुछ फ़िल्म ऐसी होती है कुछ संगीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी फ़ैमेली के साथ नहीं देख सकते हैं और वे बहुत ही ज़्यादा बेकार होती हैं और कुछ हम उन फ़िल्मों को देखना पसंद करते हैं जिनमें ज्ञान की बात मिले पूरे परिवार के साथ देखी जा सके मेरा पसंदीता एक्टर अल्लू अर्जुन है और पसंदीदा एक्ट्रेस तमन्ना है

बॉलीवुड के गाने ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ और वैसे मेरा गायक पसंदीता वो है अरिजीत सिंह उसके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैं खाली टाइम में भी उसी के ही गाने सुनना पसंद करती हूँ